हाँ अगर हमरा परिवारमे ककरो बोखार लागि गेलैहँ या परिवारमे बोखार लागल छै तऽ हुनका भोजनके लेल तऽ चाही जे या तऽ अऽ बाहरसँ खाना अऽ अऽ दियौन अऽ जे चाय बिस्कुट अगर नहि चाय बिस्कुट नहि दियनि अगर खाना खाइके हिनका इच्छा छनि तऽ हुनका रोटी अऽ आओर रोटी या दूध जे भी होइ छनि से हुनका अऽ बनाकऽ खियाबियौन तैसँ की हैत तऽ ओ अहाँके बीमारी हुनकर ठीक रहतनि आओर स्वस्थ रहता किए तऽ बोखारमे चावल नहि खेतै हाँ आओर दोसर नम्बर जँ किनको पेट खराब भए गेलनि हँ तऽ पेट खराबमे तऽ रोटीके जरूरत नहि छै ओ ओइके लेल अहाँके या तऽ अऽ कि कहै छै बार्लिस बनाकऽ दियौ या नहि बार्लिसके अऽ अऽ कि कहै छै तत्काल जोगाड़ यऽ नहि मिल रहल यऽ तऽ कमसँ कम चावलके अहाँ ओकरा जे छै खूब गीला कए कऽ जे मर्गिल्ला जकरा कहै छै से अहाँ बना कऽ हुनका दियौन जैसँ हुनकर शरीर अऽ ठीक रहतनि आओर सही रहता ने किनको आओर तरहके गड़बड़ी छनि किनको पयरेमे छोट लगल छनि हुनका ओइ तरहक बात नहि छनि तऽ हुनका लेल अहाँ चाहे चावले होइ रोटीये होइ आओर जहाँ जे भी छै जे इच्छा हेतै जे हुनका अऽ डॉक्टर सलाह देने छै ओइ अनुसार अहाँ बनाकऽ हुनका दियौन चाहे रो रो रोटीये दूध चाहे चावल चाहे सब्जिये ई सभ अहाँके हुनका बनाकऽ दए सकै छी दोसर